मेरा जो पसंदीदा गाना है वो ये है है कि वो है चाहा है तुझ को चाहूँगा हरदम मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कभी कम ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है जिस को मैं हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ क्योंकि यह गाना मेरे जीवन पर आधारित एक घटना पर है इस लिए मुझे यह गाना बहुत पसंद है मेरे जीवन में मैंने एक लड़की से बहुत प्यार किया था वो मेरे जीवन की बचपन की दोस्त थी तो मैंने अपने दोनों दोनों के साथ बहुत समय बिताया और बहुत मदद की और वो बहुत ही अच्छी थी और वो मेरी भी मदद करती थी तो इस में मेरे जीवन में उस का बहुत महत्व था फिर कुछ समय बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर में चली गई और मैं अपनी पढ़ाई अपने ही क्षेत्र में रह कर करने लग गया तो फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद हमारी बातें बहुत कम होने लग गई और फिर धीरे धीरे बातें भी होना बंद हो गई इस तरह से मेरे जीवन का सब से अच्छा व्यक्ति था उस से मैं हमेशा के लिए दूर हो गया इस लिए मुझे यह गाना पसंद है